कुछ समय पहले मैं बाज़ार से बॉडी वॉश लेकर आई थी उस बॉडी वॉश से मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वह मेरे लिए अच्छा नहीं था